पहिले नोकियाके मोबाइल चलै छलए की कहब एते खराब घटिया मोबाइल छलाए जे पुछू नहि ओएह अखन देखियौ आइफोन चलल नबका नबका सब नबका फोन आइ चलल हँ आइफोन चलल हँ एतेक सुन्दर छै आओर केमरो बड़ी सुन्दर रहै छै नोकियाके मोबाइल छलए सैमसंगके मोबाइल छलए ईसब बुझियौ बिल्कुले खराब छलए एखन देखियो फेरो रेडमी ईसब जे यऽ रेडमी आइफोन ईसबके कैमरा बहुतेक सुन्दर रहै छै आ ओकर फोटोहो बहुत सुन्दर अबै छै आओर पहिले मोबाइल जे छलए सैमसंग सब ईसब हेंगो खूब करै छै मोबाइल सब मतलब कोनो एहन देखबै कोन एहन प्रकारके अथिये नहि रहै छै मतलब एगो एक बटनके जहन दू चारि बेर टिपबै तहन जा कऽ ऑन होइ छै बहुते बुझियौ अथी छलए मोबाइल एखन नबका न्यू फोन चलल हँ से बहुत मतलब नया नया कम्पनीके अनेको तरहके फोन चलल हँ से बहुत सुन्दर सुन्दर रहैया पहिले जे मोबाइल छलै ओसब ओ पुराण धुराण बला ओसब खूब बुझियौ बेकारे छलाए फालतू छलै मोबाइल सब ओकर केमरो सब बढ़िया नहि आ मोबाइलके एक बेर जे एस्क्रीन पर टच करबै तऽ ओ एक बेरा मे नहि टच होइ छै जहन चारि पाँच बेर करबै तखन अथि होइ छलै आ एखन जे देखियौ नबका फोन चललै हँ ओ बहुत मतलब रेडमी चललै हँ एप्पलके छियै मोबाइल सब ईसब मतलब बहुत सुन्दर कम्पनियो छियै आओर चलबो करै टिकाव होइ यऽ फोन आओर केमरो बढ़िया रहै यऽ आओर मोबाइल तऽ अनेको प्रकारके अबै छै लेकिन ई मोबाइल सब जे यऽ सैमसंग सब ईसब बेकार रहै यऽ सबसँ बढ़िऑं होइ यऽ आइफोन एप्पल रेडमी ईसब न्यू फोन छै और अकर कैमरा जे सुन्दर रहै यऽ पूछु नै एतेक सुन्दर रहै यऽ कैमरा जे फोटो जे लै छै बहुत सुन्दर फोटो सब अबै यऽ खराब नै अबै छै फोटोसब अइ मोबाइल मऽ सुन्दरे आबै छै फोटो सब